ہاں جی بھائی بتائیے کیا کام تھا جی جی سبزی والے سے ہی بات ہو رہی ہے جی سر ایک دم تازی ہوگی بتائیے کتنا چاہیے کیا چاہیے

اچھا اور اچھا اور کیا چاہیے سر گوبھی تو مارکیٹ میں ساٹھ روپئے چل ریا ہے ابھی اور مٹر جو ہے مٹر تو ملتا ہی نہیں ہے پھر بھی میں آپ کے لیے لا دوں گا کم سے کم اسی روپئے کے جی ملے گا مٹر جی اور آلو مل جائے گا آپ کو تیس روپئے کلو اور کیا بولے تھے سر گاجر آپ کو مل جائے گا چالیس روپئے کلو اور ٹماٹر تو آپ رہنے دیجیے کیونکہ خرید نہیں پائیں گے اتنا مہنگا ہے نہیں سر ٹماٹر تو بہت مہنگا ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تین سو روپئے کے جی ہے ٹماٹر جی سر اور جی جی اور اچھا اور جی اور مٹر تو سر مٹر اتنا کم کیوں لے رہے ہیں آپ جی سر اور بھی سبزی ہے شملا مرچ لے لیجیے پالک کا ساگ لے لیجیے مولی کا ساگ لے لیجیے سبزی چاہیے تو توری لے لیجیے لوکی لے لیجیے سر اچھا تو سر میں آپ مجھے اپنا لوکیسن بھیج دیجیے اور میں آپ کو ٹائم سے پہنچا دوں گا ایک دم تازی سبزی